जै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ है आं दिनै जिहेथुके आबादारि नालाय आबादखौ जों मावखानो नांगोन मानो होनबा बे न'खराव न'खराव गय फाथै नांबाय गय फाथैबो गायनांगोन बेनिफ्राय नै आरो आबादारि मुङैनो जों ओइ दैज्लाङाव माइ गायबाय हालेवबाय आलि खोबाय बेनिफ्राय नै मेसें मोनफैनाय लोगो लोगो माइ हाखांनानै नै आसिन खाथिक मासनिफ्राय मा आबाद मावनांगोन जों नै आबादारि मुंयैनो जों दिनै हालेवबाय हालेवनानै नै आलु गायबाय आलु गायखांनायनि उनाव लोगो लोगो नै कबि खेथि खालामबाय ओरैनो बिगासे नङाबा आदा बिगा बेनिफ्राय जिंखा गायो लेस्रा गायो बेनिफ्राय नै बेफोरखौ जों मानो गायो होनबा जों आबाद आं आबादारि मुंयैनो जाहाथे बे कबिखौ गायखांनानै जेथिया देरो लावो होनबा बे कबिखौ हाथाय बाजाराव फानहैयो बेनिफ्राय फैसा खामायो बेनिफ्राय न'आवबो जाबाय लोगोसे बेसर फोयो बेसरावबो मा खालामो बेसरखौ उन्दैनिफ्राय मुलि होनांगौ हालेवनांगौ नै बेसर रज'खांनाय लोगो लोगो गांनै गांनै बिलाइ जाबानो मुलि होनांगौ मुलि होबासो बेसर मोनो बेनिफ्राय देरबाय लावबाय ओइ बिबार बारनायावबो मुलि होनांगौ बेनिफ्राय राबाय रानायनि उनाव हाना लाबोबाय हाना लाबोनानै बेसरखौ नाफैबाय नानानै बेनिफ्राय बेखौ हय फानहैबाय बुरजा मोनबा नङाबा आरो गावनो नै मिलाव लांनानै बे बेसरखौ फेरायबाय फेरायनानै लाबोयो लाबोनानै थाव दिहुननानै जों बेखौनो जायो आरो बेखौनो फानो आं आबाद मावोबा मा मा आं आबाद मावोबा मा मा मावनो मोजां मोनो आलु माबा फानलु जिंखा लेस्रा नै लाइ लाफा मुला बेफोरखौ जों आबादारि हिसाबै मावो नोंसोर जिहेथुके आबाद मावो आं बुंबायर' नोंसोरो जिहेथुके आबाद मावो नालाय सोरखौबा सोंनानै आबादफोरखो मावो नामा आबादखौ आसलथे समाव सोंनोबो नांगौ आरो समाव गावबागावनो इसे साननानै हनानै मावनोबो हायो समाव सोंनोबो नांगौ देसु जे माबोरै मावनांगोन माबोरै गायनांगोन माबोरै मा खालामबा मा जागोन बेखौ नै दिनै ग्राम हेब'ख दं ग्राम हेबखनियाव सोंनोबो नांगौ खिसु खिसु माबाखौ आरो सोङालासिनो मावबाबो भुल जायो खिन्थु जों दा जिहेथुके आबादारि नालाय मावबाय थायो जों ओरैनो फंफा फंनै सोङो मुलि होनायनि थाखाय नङाबा बै हासार होनायनि थाखाय मा हासार होबा मा जागोन बेखौ सोंनानैबो मावनांगौ आं खिन्थु बारा सोङा मानो होनबा आंनि गोसोमथे मावो आरो जायै बायदि मोनबा आरो सोंबावो बिदिहाय मावनांगौ बेफोरखौ सोंयै हयै मावो्बाबो मुलाम्फा दं लाब दं जिहेथुके लाब दं नालाय मावनांगौ बयबो मावनानै जानो नांगौ आरो फाननोबो नांगौ बेनिफ्राय दंफां दंफांफोरखौ हायोबा गायनोबो नांगौ दंफांखौ मा खालामनो नांगौ जों दिनै आबादारि मानसि जोङो दा बे दंफाङा गायबाय गायनानै उनाव गेदेर जाबाय गेदेरनिफ्राय बे दंफांखौ दानफायबाय फांसे दानफायबा फांनै फांथाम गायनांगौ बेनो दानफायनानै बन जाबाय नङाबा गिदिर गोलाव जाबा र' बेखौनो दानफायनानै जों आबादारि मानसि साख्रि बाख्रि गैया बेखौनो हाखावबाय हाखावनानै ओरैनो न' न' खायो बेफोरावबो बाहायजायो दंफाङा न' थिं न' नायबा बै माबा उखुमनि न' ओरैहाय सौथि खाट खालामनो हायो